हम बगग़ीचो क्यारियों में क्यारियों में हम पौधों को एक पौधा लगाने के बाद भी हम उसके किनारे किनारे हम जैसे सरसों रहर का पेड़ भी लगा लगा सकते हैं और उस के बीच में जैसे कि पालक का भी लगा सक लगा देते हैं और उसके बाद जो है कि पालक के अलावा जो है कि धनिया है मेथी है और उस में मूली भी लगा देते हैं जिससे कि गोभी लगा देते हैं बीच में और उसके अलावा कई प्रकार की सब्ज़ियों का आनंद भी उस में हम ले सकते हैं एक ही क्यारियों में जिससे कि हम समय समय से हर चीज़ पा सकते हैं